ईअं त हाणे मूंखे वधीक लिखण जी आदत चवां त आहे बि न बि आहे कॾहिं कॾहिं मूंखे कुझु अहिड़ी ॻाल्हि चुभी वेंदी आहे या मूंखे मन में कुझु पढ़ी करे मां जॾहिं सोचींदी आहियां त मूंखे पोइ अहिड़ो कोई टाइम जी ज़रूरत न महिसूसु थींदी आहे मूंखे ओॾी महिल जेको बि मन में ईंदो आहे सां मां लिखी छॾींदी आहियां ऐ पोइ जॾहिं मूंखे टाइम सुठीअ तरह सां मिलंदो आहे त मां हुनखे वधीक सुठो लिखण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं ज़ाहिरु आहे लिखणु त असांखे मुंहिंजी हिकिड़ी आदत आहे त मां घर जो ख़र्चु बि लिखंदी आहियां ऐं सॼे ॾींहं में छा थियो उहो बि लिखंदी आहियां तंहिंसां गॾो गॾु उन्ही ॾींहं जी काई यादगिरी हूंदी आहे मुंहिंजी घर जी मुंहिंजे हसबैंड जी परिवार जी मुंहिंजी माउ जी या कुझु बि अहिड़ो जेको मां सोसाइटीअ में ॾिसंदी आहियां त जेको मूंखे वधीक पंहिंजो महिसूसु थींदो आहे उन जे बारे में पहिरीं मां थोरनि अखरनि में लिखी वठंदी आहियां पोइ हुनखे वधीक कॾहिं जॾहिं मूंखे टाइम सुठीअ तरह सां मिलंदो आहे त मां हुनखे वधीक लिखण जी कोशिशि कंदी आहियां